وعلیکم السلام ہاں مہتاب بول رہے ہیں آپ کون بول رہے ہیں جی اچھا اچھا نہیں ہمارے گاؤں میں تو ہر طرح کا یہ مذہب رہتے ہیں ہر طرح کا ہندو بھائی رہتے ہیں مسلم رہتے ہیں میں لوگ رہتا ہوں آپسی معاملات رکھتا ہوں ہر طرح کا لیکن ہم لوگ کو اس میں کوئی طرح دقت وغیرہ نہیں ہوتی ہے سب اپنا اپنا یہ لگے رہتے ہیں جی آپ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتا ہوں کسی سے کوئی ویسا لڑائی جھگڑا کوئی معاملات تو ویسا وغیرہ نہیں رہتا جی جی نہیں ہم لوگ کے گاؤں ایسا نہیں ہے ہم لوگ کے علاقے میں لیکن میں کل کہیں گئے ہوئے تھے تو ادھر میں میں دیکھا ہوں یہ چیز کو ایک دوسرے لڑائی جھگڑا کر کے آپسی معاملات وغیرہ زمین جائیداد کا کچھ یہ معاملات تھا اسی میں کچھ آدمی اپنا فائدہ وغیرہ ہر چیز اپنا دیکھ سن رہے تھے میں لیکن ہاں ہاں ہم لوگ ہوتا ہم لوگ گاؤں میں کچھ ہے غریب مسکین وغیرہ ہے اس کے تعاون وغیرہ کرتے رہتے ہیں اب کئی گو بیوا عورت وغیرہ بھی ہے تو جس کے شوہر وغیرہ ڈیتھ کر گئے ہم لوگ کی بھئی مدد مدد کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کرنا ہی چاہیے مسلم چارے وغیرہ میں اب جانتے ہیں مسلم ہے آب جانتے ہیں کس طرح کس کی مدد کرنا ہے امداد کرنا ہے اب جس کے گھر گھر میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے تو وہ ہم لوگ کے فرض ایک بنتا ہے ذمہ داری بنتا ہے اس کو دینا خرچ کرنا جی جی جی جی جی

ٹھیک ٹھیک انشاء اللہ السلام وعلیکم السلام